हा सुनीता मैडम ॿुधायो मां लवीना थी ॻाल्हायां तव्हांजी पुराणी ग्राहक आहियां तव्हां खां कूलर वूलर वठंदी आहियां न हमेशा पंश्चिल नगर में रहंदी आहियां मूंखे हींअर कूलर खपंदो एयर कूलर पंजहतरि लीटरनि जो भाई मां त पंहिंजा बजाज जो ई सोचियो आहे छाकाणि त बजाज पुराणी कंपनी आहे ऐं बजाज जो सुठा बि रहंदा आहिनि सुठी कंपनी आहे त तव्हां पोइ बि मूंखे थोरो ॿुधाए छॾियो

अछा अछा हा तव्हां त ईअं कयो मूंखे सुठो को ॿुधायो पर लोकल न ॿुधायो अहिड़ो ॿुधायो जो सुठो लंबो हले बि पैसा बि भले लॻनि पर सुठो हुजे हा हा जीअं बि तव्हां हिकु भेरो मूंखे ॿुधाए छॾिजो त मां वरी हिकु भेरो ॾिसी छॾंदमि घर में ॾेखारे बि छॾंदमि ऐं हिकु भेरो मां तव्हांजे दुकान ते ज़रूरु अची करे बि ॾिसंदमि ऐं जेको सम्झ में ईंदो वठी बि छॾींदमि ॿ टे ॾींहनि में ईंदमि थोरो प्राइज जे बारे में बि ॿुधाए छॾियो हा

अछा अछा ॾिसु त हिकु भेरो

अछा अछा अछा अछा ठीकु आहे ठीकु आहे मां सुभाणे पणीह में अची ॾिसांव थी ऐं पोइ वठी पको करे वठी थी वञांव ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल